गाड़ी एगो गाड़ी करैके हमरा हइ ओ गाड़ीमे कतेक किराया अपने लेबै से हमरा कहि देबै वैश्नव देवी हम जएबै रोद रोड टुटल उटल हइ हम अकेला हिए औरत हिए हमरा दिक्कत नहि होबैके चाही गाड़ीवलाके हम साथे रखबै हमरा प्रयागराज फेर जाइके हइ प्रयागराज जएबै हम अयोध्याजी जएबै हमरा सगर गाड़ीवलाके जरे जाइके हइ बढ़िआँसे हमरा ले जएतै जतना लेबै ओतना कहबै हमरा विन्ध्याचल जाइके हइ विन्ध्याचल जएबै हमरा गाड़ीवला साथे जएतै साथे रहतै दस दिना तीरथपर आओर फेर हम साथे अएबै ओकर बाद हमरा अयोध्याजी जाइके हइ प्रयागराज जाइके हइ बाबाधाम जाइके हइ सिमरिआ जाइके हइ अशोकधाम जाइके हइ सिङ्गड़ीरिख जाइके हइ हम साथे गाड़ीवलाके ले जएबै आओर ले अएबै सुल्तानगञ्ज जाइके हइ ओकर बाद हमरा बद्रीनारायण जाइके हइ बद्रीनारायणसे फेर हमरा वृन्दावन जाइके हइ वृन्दावनसे हमरा वहाँ गढ़पुरा जाइके हइ साँकतरैया जाइके हइ हमरा सगरे जाइके हइ माताके मन्दिर म जयमङ्गलागढ़ जाइके हइ सगरे हमरा गाड़ीवला साथे जएथिन साथे रहथिन दस दिन लागै बीस दिन लागै हम साथे जएबै